आमके गाछो अछि हँ लेबऽके तऽ छलैया आर कथी सबके गाछ अछि आ गुलाब गुलदाबरी सब नहि अइ सब अछि केना केना दय छियै गाछ आ सपाटूके गाछ केना दय छियै सपाटूके गाछ केना दय छियै नहि छै हँ आमके गाछ ओ आमके गाछ कते कतेमे दय छियै कोन कोन आम छै अच्छा आओर दू टा आमके गाछ दऽ दिअ एगो नेबोके गाछ दऽ दिअ कते पाइ होयत ओ पचास टके लेबै तब दू सए लिऔ आमके आ चालिस चालिस रूपे लिऔ नेबोके आ नहि नहि नगदे लेबै कि उधारी नहि लेबै नगदेमे लेबै हँ से तऽ छै आ गुलाब फूल सबके गाछ नहि अइ अच्छा गंधराज कै रूपे दय छियै गाछ सत्तर रूपे तऽ दू टा गुलाबो दऽ दिअ एगो ललका एगो पीरा आ एगो गंधराजके फूल दऽ दिअ

अच्छा अपने एबै तऽ कनि दिक्कत भऽ जाइत छै ने आ कनि घर दुआरिमे बुझैत छियै काजो भऽ जाइत छै अब से तऽ कनिक ई भऽ जाइत छै ने अबेर सबेर भऽ जाइत छै घरसँ निकलऽमे कनि दूर छै तऽ गाड़ियो घोड़ाके कनि अथी भऽ जाइत छै